दिव्या तव्हां पंहिंजी रोज़मर्राह जी ज़िंदगीअ जे बारे में ॿुधाईंदव जय झूलेलाल जीअं त मुंहिंजो नालो दिव्या बुधवानी आहे मां टीचर आहियां शुरुअ खां ई कुआंरेपन खां ई मूंखे ॿारनि खे पढ़ाइण जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हुयो ऐं मुंहिंजे घर में मुंहिंजी पुफी बि टीचर हूंदी हुई जंहिंखे ॾिसी करे बि मूंखे उत्साह थींदो हुओ त मां बि जॾहिं वॾी थियां त टीचर थियां ऐं ॿारनि खे पढ़ायां स्कूल में बि नंढे हूंदे जॾहिं टीचर्स डे मल्हायो वेंदो हुओ त उनमें मां रोल वठंदी हुयसि ऐं टीचर थी करे ॿारनि खे पढ़ाइण जी पूरी पूरी कोशिशि कंदी हुयसि ऐं मूंखे ईनाम पिणु मिलंदा हुया छो त मूंखे टीचर जो थियण जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हुयो बचपन खां ई जॾहिं मां कुआंरी हुयसि तॾहिं बि मां पंहिंजे घर में ॿारनि खे ट्यूशन कराईंदी हुयसि ऐं शादीअ खां पोए बि हाणे मां टीचर आहियां ऐं ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां पहिरीं पंज सत साल जॾहिं मुंहिंजा ॿार नंढा हुया तॾहिं मां टीचिंग कोन्ह कराईंदी हुयसि छो त मूंखे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइणो पवंदो हुयो हाणे मुंहिंजा ॿार वॾा थी विया आहिनि ऐं इन करे हाणे मां वापसि पंहिंजे टीचर जेको मुंहिंजो शौंक़ु हुयो टीचर थियण जो ऐं हाणे मां वापसि ट्यूशन कराइण चालू करे छॾी आहे ऐं मां रोज शाम जो चारि कलाक ॿ शिफ्ट्स में ट्यूशन कराईंदी आहियां मां चाहींदी आहियां त घणे में घणनि ॿारनि खे मां पढ़ाए सघां ऐं जीअं वधीक में वधीक ॿारनि खे मां नॉलेज ॾेई सघां ऐं उहे जीअं वॾा थी करे चवनि त असां दिव्या टीचर जा शार्गीद हुआसीं ऐं वॾा थी करे कुझु ठही वञनि त मूंखे यादि कनि मां उन्हनिस मुंहिंजियूं दुआऊं हमेशह उन्हनि सां गॾु रहंदियूं मां जेको उन्हनि खे सिख्या ऐं ॾिनी आहे ऐं पढ़ाया थी त उनमां उहे कुझु न कुझु बणजी वञनि ऐं पैंजे कुटुम्ब परिवार लाइ कुझु न कुझु करे सघनि जय झूलेलाल